हाल में वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ी क्योंकि हमारा देश बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जैसे कि हमारे देश में इंटरनेट का ज़माना बैंकिंग डिजिटल ज़माना हो चुका है जिस से हमारे देश के लोगों को घर बैठे कोई भी काम कर सकते हैं जिस से हमारा देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सही हो रही है और हमारे देश में बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जा रहा है अच्छे अस्पताल बनाए जा रहे हैं अच्छी सड़कें बन रही हैं हमारे देश की सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रही है जिस से हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ रहा है इसी प्रकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सही हो रही है